मैं अपने डांस के रूटिन के दिए हिंदी गाने को ही अधिकतर चुनती हूँ और हिंदी गाने के साथ साथ हरयाणवी गाने पर भी डांस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हरियाणवी गाने का म्यूज़िक भी बहुत अच्छा होता है और ये बहुत इसका साउंड बहुत तेज़ होता है जैसे कि डांस में हमारा बहुत मन लगता है और हिंदी गाने पर भी डांस करने में बहुत मज़ा आता है डांस करने के बाद मन में बहुत शांति प्रतीत होती है मुझे बचपन से ही डांस करना इतना पसंद है बहुत ज़्यादा मुझे हिंदी गाने में हिंदी गाने के अभिनेत्री जैसे कि माधुरी दीक्षित को ही ले लीजिए माधुरी दीक्षित का डांस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वह उनका भी डांस को ही उन्होंने अपना सब कुछ माना है डांस को वह अपना बहुत समय देती हैं उनके डांस में गानों के साथ साथ ही स्टेप बाय स्टेप वह डांस करती हैं डांस एक मन में बहुत शांति प्रतीत करत कराता है हमें डांस करना मुझे बहुत ही पसंद है तब मैं हरियाणवी और हिंदी दोनों ही गाने पे डांस करती हूँ मुझे कभी भी डांस से बोर नहीं होता है बहुत अच्छा म्यूजिक भी बहुत अच्छा लगता है मुझे हिंदी गानों का बहुत अच्छे लगता है मुझे डांस करना शायद सभी को डांस करना बहुत पसंद है क्योंकि डांस अन्दर से बहुत एतलब एकसेसाइज हो जाती है उससे उससे हम फिट भी रह सकते हैं अपने मन को शांति भी प्रतीत करा सकते हैं डांस कहना चाहिए कि मतलब एक बहुत ही मतलब डिप्रेशन में नहीं जाने देता है इंसान को बहुत ही अच्छा है ये डांस करना हमको हमारे सेहत का भी अच्छे से ख्याल रहता है डांस करेंगे तो हमारी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी सभी प्रकार के गानों पर डांस करना बहुत अच्छा लगता है कभी कभी तो मैं भक्ति भरे गीतों पर भी डांस कर सकती हूँ क्योंकि भक्ति व भावना वाले गीत भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे